मां कोई ड्रॉइंग ठाहिण महिल पूर मन सां ड्रॉइंग ठाहींदी आहियां मां ऑनलाइन बि ड्रॉइंग ॾिसंदी आहियां ऐं घणो कुझु सिखण लाइ मिलंदो आहे मां कोई बि कम करण महिल ध्यानु हिकु करो लॻाईंदी आहियां बारिकियूं सम्झण जी कोशिश कंदी आहियां ईअं बि सलाहु नए सिर चित्रकारी शुरू करण वारे माण्हूअ खे ॾींदी आहियां